میرا پرتعیش سفر شملہ کا رہا ہے جو ایک خوبصورت ہل اسٹیشن ہے شملہ کے سفر کو اتنا دلکش بنانے والی چند چیزیں ہیں جس جو ہم آپ سے ساجھا کرنے جا ر ہے ہیں جیسے خوبصورت مناظر شملہ کی ہیلی لینڈ اسکیپ اور لش گرین ویلیز خاص طور پر سمر منتھس میں دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں دوسرا ہوا اور موسم شملہ کا موسم پر سکون اور ٹھنڈا ہوتا ہے جو ہر کسی کو شانتی اور راحت دے سکتا ہے خاص کر گرمیوں کے دنوں میں شملہ کی کالونیہ آرکیٹیکچر جیسے کہ ویسری جیگل لاج اور کرسٹ چرچ شہر کے ہسٹوریکل چارم کو بنا بڑھاتے ہیں شملہ کا مال روڈ شہر کی زندگی اور رنگین بازار کا مرکز ہے جو شاپنگ اور ڈائننگ کے لیے مشہور ہے شملہ کے آس پاس خوبصورت جھیلیں اور گارڈنس جیسے کہ کفری اور نندھیرا بھی یہ سفر کو یادگار بناتے ہیں ان سب چیزوں کا جوڑ ملا کر شملہ کو ایک بےحد دلکش اور یادگار سفر بنا سکتے ہیں اور میرا شملہ کا سفر بہت ہی پرتعیش سفر رہا ہے کیونکہ یہاں پر خوبصورت مناظر ہل اسٹیشن آرکیٹیکچر اور لوگ لوگ ہیں